म्हाका सगळ्यान बरें हें रोपटें प्लांट्स हें करपाक आवडटा तें म्हणजें गुलाबाचें गुलाबाचें रोपटें कारण गुलाबाचें रोपटें हें इतलें सुंदर आसा कारण दोन गोश्टी ताच्यो यें हें एडवांटेज मेळटा एक म्हणजे सकाळीं फुडें उठून जेन्ना आमीं गुलाबाचेंर आमचीं नजर पडटा रोंपट्यार आनी तेन्ना त्या फुलां तेन्ना खूब एक प्रकारचें समाधान मेळटा आणी खरेंच तें एकदम मनाक आनंद दिवन वता दुसरें म्हणजे ताचो सुवास इतलो तेचो वास सुद्दां इतलो बरो आसता की गुलाब अशेंय घेवन आनी बऱ्याचश्या वेळा बायलांक बी गुलीब माळपाक बी खूब आवडटा तर गुलाबाचें रोपटें लावपाक आनी हें वाडोवपाक म्हाका खूब आवडटा दुसरें रोपटें म्हाका आवडटा खूब तें मोगरा मोगरा कितें तें ताचें आमी बरी निगा करता तें वाडयता आनी परटीकुलरली सिझनान तेचें काय बरी फुलां फुलतात आणी घरचं न्हय तर वातावरण सगळें सुगंधीत जाता तर तें हाचें हें सुंदर म्हाका तें गुला हेचें रोपटें आवडटा आनी अत्यंत सायंटिफीक दृश्ट्या म्हणपाचें जालें जाल्यार तुळशीचें रोपटें तुळशीचें रोपटें सदांच दारांत आसूंक जाय आनी तें आसताच आनी तुळशीची रोपटें हें म्हणजे तुळस ही शास्त्रीय दृश्ट्या जर पळयलें सुद्दां जाल्यार तुळशीच्या कारणान हवा शुद्ध जाता ऑक्सीजन ती हें करता आनी ताका लागून वातावरण बरें उर उरतां अशी ती ही तीन मेजर रोपटीं म्हाका वाडोवपाक आनी हें करपाक आवडटात